गेलेनाया जाहैबाय देहायाव ओरैबायदि जौगाहोयो मानि बेमार आजारफोर जायोबाबो जेन' बे खाथियाव थानो हाफैया सनदेरनो हाया जों गावनि देहाखौ लाखिनो थाखाय बयबो एक्सर्साइस खालामो एबा मोदोमनि जेन'बा बहाबाबो सानाय सुनाय बेफोरो गेलेनायनि गेजेरजों खारो आरो बेफोरो गेलेबाय थायोब्ला जोङो देहायाव जेबो बेफोरबायदि सानाय सुनाय बेफोरबायदि माबाया बेरामफ्रा साफिनो हाया बेखायनो जोङो देहाखौ स्ट्रं लाखिनो थाखाय बा गोरा लाखिनो थाखाय जों गेलेनायखौ बयबो जेन' बाहायो आरो बियो मोनसे देहायारि बा देहानि थाखाय गावखौ गोग्गो खालामनानै लाखिनो हानाय मोनसे गोहोगोरा गेलेनाय आरो जोङो जोंनि खर' एबा सान्नाय हनाय बेफोरबो जुदि बेफोरो गोख्रोंसिन जायो गेलेनायनि गेजेरजों माइन्टआबो फ्रेस जायो जेन' गाज्रि सान्नाय गाज्रि गाज्रि गाज्रि सिमांफोर सुजुनाय बेफोरो जेन' मानसिनिहा थाया गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि मेलेमखौ बियो गेलेनायनि गेजेरजों गोख्रों लाखियो बेफोरबायदिरो जोङो गेलेनायखौ सर' खालामनांगौ जोंहा माइन्टआबो साफा जागोन सान्नायाबो मोजां जागोन आरो जोङो मेलेमयै सान्नाय हनायफ्राबो मेलेमनि सान्नाय हनायफ्राबो लासै लासैनो जौगागोन बेखायनो जोङो गेलेनागौ आरो देहायारिखौबो मोजाङै लाखिनांगौ गेलेनायनि गेजेरजों